मैं अभी एक क्रॉकरी सैट लाई थी किचन के लिए वो क्रॉकरी एक तो इतनी महंगी दी है मुझे उस दुकानदार ने दूसरी चीज़ मुझे अच्छी लग गई तो मैं उस को ले आई पर वो घर पे लाने के कुछ टाइम बाद ही वो जो क्रॉकरी थी वो टूट गई तो मुझे बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ से निराश हूँ और बहुत बेकार मेरा उस के साथ जो ले कर आई मेरा जो अनुभव था उस के साथ में वो बहुत बुरा रहा और मैं नहीं चाहूँगी वापस उस दुकानदार से कि कोई क्रॉकरी उस से कोई ले कर आए क्योंकि एक तो वो इतनी महंगी क्रॉकरी देता है और उस के बादजूद वो क्रॉकरी मेरी चार दिन भी नहीं चली तो मेरा वो जो क्रॉकरी मैं ले कर आई मेरा बहुत गन्दा अनुभव रहा है और मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ